मुझे बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलाने के लिए पहले एडमिशन फीस भरनी पड़ती है वह सालाना बारह हज़ार रुपए होती है और महीने की फीस जो मेरे बच्चों को मैं पढ़ाने के लिए देता हूँ वो है पंद्रह सौ रुपए महीना जो मुझे हर तीसरे महीने भरनी होती है यह दो ही फीस जो हैं मुझे बच्चों को पढ़ाने के लिए भरी जाती हैं